ہاں جی جی میرا فوٹو کاپی کا شاپ ہے

جی ہو ہاں جی ہو جائے گا ہاں جی ہو جائے گا بالکل ہو جائے گا جی کر دیں گے کوئی دقت نہیں ہے ہے ٹائم کر دیں گے آپ آئیے کر دیں گے جی ایک روپے پر پیج لیتے ہیں ہاں کم ہو جائے گا ٹینشن نہ لیں کم ہو جائے گا آپ کا کم کر دیں گے جیسے آپ کا نہیں جیسے آپ کا دس پیج ہے تو کم کر دیں گے پچاس پیسے کر دیں گے ایسے ایک روپیہ پر پیج لیتے ہیں تو پچاس پیسے میں آپ کا ہو جائے گا دس بک کا جیسے ہے آپ کا دس بک کا ہاں تو پچاس پیسے میں ہو جائے گا جیسے آپ کا زیادہ ہے تو کم کر دیں گے جی میری شاپ ڈومریا گنج میں ہے اب دو ڈھائی گھنٹے لگ جائیں گے دو گھنٹے ابھی آپ فی الحال ابھی ابھی آپ فی الحال کہاں ہیں آپ ایسا کریے نا کہ آپ عصر بعد میرے پاس آ جائیے میرے دکان پہ آ جائیے میں آپ کا جو ہے وہ فوٹو کاپی ہے وہ آپ کو کر کے دے دوں گا ٹھیک ہے بائنڈنگ کے ساتھ کر کے آپ کو دے دوں گا میں ہاں پیسہ کم کر دیں گے ٹینشن نہیں ہے پیسہ کم کر دیں گے جیسے آپ کا دس پیج دس بک ہے تو میں تھوڑا کم کر دوں گا کوئی مطلب ایسی بات نہیں ہے آپ پہلے نہیں سنیے آپ پہلے آئیے اور ادھر میرے دکان پہ آئیے آپ کا ہو جائے گا کوئی دقت نہیں ہے کہ آپ آپ آ رہے ہیں نہیں آپ کل آپ آ رہے ہیں جیسے مجھے کام مجھے کام وغیرہ بھی رہنا کرنا پڑتا ہے جیسے آپ کل آ رہے ہیں تو بتا دیجیے ٹائم نکال لیں گے آپ چنتا نہ لیں کم کر دیں گے ہم پیسے آپ کے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے